ہیلو جی کون ہاں ہاں جی جی جی بالکل بالکل بتائیں کون سی سبزی چاہیے اچھا اچھا ہاں آج تو ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے میم بالکل مِل جائے گا ڈسکاؤنٹ بھنڈی پر میم میں چیک کر لیتا ہوں بھنڈی پہ ہمارے یہاں ٹوینٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے میم اِس وقت اور آپ نے کیا بتایا ٹماٹر میم لیکن پر کلو چلے گا پر کلو پہ ہی ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے آدھا کلو پہ ڈسکاؤنٹ ہم نہیں دے سکتے ہیں میم تو ایک کے جی کر دوں ٹماٹر پہ میم ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہمارے یہاں آج جی تورئی پہ میم میں چیک کر لیتا ہوں تورئی پہ بھی ہمارے یہاں ٹوینٹی پرسینٹ ہے میم ٹھیک ہے جی اور کیا اور کیا چاہیے گوبھی میم آپ کو مِل جائے گا فورٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے میم پر پیس ٹھیک ہے ہمارے یہاں کلو کے حساب سے نہیں پیس کے حساب سے مِل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے چل جائے گا میم ہاں کوئی نہیں آپ کو مِل جائے گا دو پیس مِل جائے گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایسا کرو نا کہ آپ جو ہیں اپنی ساری لیسٹ جو ہے آپ جو ہے اِسی نمبر پہ آپ جو ہے واٹس ایپ کر دیجیے جو جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے نا ہم اپنے یہاں اپنے اُس پہ مشین پہ چیک کر لیں گے جو جتنا ڈسکاؤنٹ بن رہا ہوگا آج کی ڈیٹ میں وہ ہم سارا کلک کر کے آپ کو ہم جو ہے آپ کو ریسیونگ بھیج دیں گے آپ پیمینٹ کر دیجیے گا ٹھیک ہے نا چاہے تو آپ آ کر کے لے لیجیے گا یا پھر چاہے تو آپ میں آپ کو گھر بھیجوا دوں گا ٹھیک ہے میم نہیں ہوم ڈیلیوری کا میم رہتا ہے تو بٹ آج کل ڈسکاؤنٹ وغیرہ چل رہا ہے نا تو ڈسکاؤنٹ میں ہی ہم افورڈ کر لیتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ دور ہو جاتا ہے اگر آپ پانچ کلو میٹر کے رینج میں رہ رہے ہیں تو ہم ڈیلیوری چارج نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک اوکے میم ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایڈریس سینڈ کر دیجیے گا میں کروا دوں گا ٹھیک ہے میم اوکے تھینک یو میم